कोंकणी ही भास म्हटल्यार आमकां ताच्या नांवासुनूच कळटा की कोंकणी म्हटल्यार कोंकण जाग्यांतली जे लोक दर्यादेगेर रावता तांची भास ही आनी पयलें म्हटल्यार गोंय हो राज्य पुर्तूगेजान पुर्तूगीज ह्या राज्यार राज्य करताले गोंय राज्य करताले आनी तेन्ना कोंकणी वेगळी आसली तातूंत पुर्तूगेज उतरां खूब आस आशिल्ली आनी प प्लस तातूंत गो गोंय महाराष्ट्राचो भाग आशिल्ल्या तातूंत मराठी मिक्स आशिल्ली सो जेन्ना पुर्तूगीज गेले तेन्ना ही जी एक नवी भास निवडून आयली जी कोंकणी आसा ते तातूंत आमकां वेगवेगळे भासे भाशेंचो मिल मिलाव दिसता जशे पुर्तूगेज आसा मराठी उतरां आसा आनीक कोंकणीची उतरां दर आसात आनी हेका लागून ही एक नवी भास निवडून आयली